ہلو سر میں نے آپ کی ٹیکسی بک کرائی تھی بڑی مسجد کے لیے لیکن ابھی تھوڑا پرابلم ہو گیا ہے میرے ساتھ فیملی بھی ہے اور عمر دراز لوگ بھی ہیں اس لیے تھوڑا لوکیشن چینج کرنی ہے بڑی مسجد کو چھوڑ کر آپ چھوٹی مسجد آ جائیے کیونکہ میرے فیملی کو لے کر بڑی مسجد آنا مشکل پڑ رہا ہے اب ٹریک ٹریفک جام بھی نہیں ہے اب بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ تھوڑا لوکیشن چینج کر کے چھوٹی مسجد آ جائیے بہت بہت شکریہ تھینک یو